पहिने जे छलैए मोबाइल छोटका आओर सिम लागत ईसब जे छलैए बहुत ही कम छलैए आओर एन्टिना लागल रहै छलैए पहिने तऽ बजाबऽके पाँचगो रुपैआ बात करऽके लै छलैए आओर महिनामे सौ रुपैआ जे छै या उनचास रुपैआके रिचार्ज अनलिमिटेड पैक ईसब करेलहुँ आओर तकरा बाद रिचार्ज जे छै से भऽ गेलै आओर पूरा महिना भऽ जाइ छलै अभी जे छै इसमार्ट फोनमे अभी वर्तमानमे जे इसमार्ट फोन चलैए फोर जी फाइव जी ईसब जे अइ फास्ट तऽ जरूर छै पर पहिलेके अपेक्षामे पहिले उनचास रुपैआमे पूरा महिना चलि जाइ छलैए किछु साल पहिले आओर अभी जे अइ से मानिके चलू कमसँ कम तऽ अढ़ाइ सओसँ तीन सओ रुपैआ महिना अछि आओर पहिने उनचास रुपैआमे जे अछि से पूरा तीस दिनके कोटा रहै छलैए बात करऽके अभी जे अइ से अट्ठाइसे दिनके छै तऽ दुनूमे दुनू फर्क छै इएह फर्क छै कि मानिकऽ चलिऔ अभी अढ़ाइ सओ रुपैआ लागै छै पहिले उनचास रुपैआमे भऽ जाइ छलैए तऽ पहिलेके डेटा जे छलैए से बहुत स्लो छलैए कम्प्यूटर वगैरह शहरमे जाकऽ होइ छलैए अभी जे छै अपना हाथेमे छै जे तुरन्त भऽ गेल कोनाहु अपना हाथमे अपना लिअऽ नेटवर्कसँ जाहि चीजके यूज करऽके अइ तुरन्त अपन काम कऽ लिऔ तऽ डेटा स्पीड छै पइसो लागै छै तऽ अभीके अपेक्षामे बहुत सुविधा बढ़ि गेलैए पहिले छलैए सुविधा कम छलैए छोटा मोबाइल छलैए सादा छलैए ईसब नहि छलैए टू जी थ्री जी फोर जी ईसब बहुत कम छलैए अभी तऽ फाइव जी भी छै बहुत स्पीड छै